میں فکر مند ہوں کہ ابھی بائکنگ کی دنیا میں کچھ بڑے رجحانات ہیں جیسے کہ نمبر ایک بائکنگ کی الیکٹرک وی الیکٹرک بائکنگ کی ترقی میں اضافہ ہو رہا ہے جو صاف اور صحت مند گزارش کی ایک نئی شکل فراہم کرتا ہے نمبر دو شوشل میڈیا اور بائکنگ بائکنگ کی فوٹوگرافی ویڈیوگرافی اور تجربات کا اشتہار شوشل میڈیا پر بہتے ہیں جو نئے راستے کو متاثر کرتا ہے نمبر تین بائکنگ کی مزیدار منزلیں نئی راہیں اور مناظر کی تلاش میں بائکنگ انتھوسیاسٹ کو دنیا بھر میں متعدد مزیدار منزلیں فراہم کر رہے ہیں یہ تینوں انصار بائکنگ کی دنیا کو مزید دلچسپ بنا رہے ہیں